लखनऊ कानपुर उन्नाव मुरादाबाद कैलकटा आगरा बाराबंकी लखीपुर सीतापुर गोरखपुर बस्ती फैज़ाबाद पूने दिल्ली बैंगलोर अहमदाबाद इलाहाबाद हैदराबाद चिन्नई मुंबई जयपुर भोपाल लुधियाना इंदौर रामपुर अकबरपुर जबलपुर गुजरात कोची भुवनेश्वर पंजाब जलंधर